मूंखे गाना ॿुधण जो ॾाढो शौक़ु आहे ऐं गाना मां हैडफोन में बि ॿुधंदो आहियां टीवीअ में बि ॿुधंदो आहियां ऐं अॼुकल्ह त मोबाइल में सुविधा थी वई आ्हे कोई बि गानो सर्च कर गानो अची वेंदो आहे सभिनी खां वॾी ॻाल्हि त मूंखे सिंधी गाना बि ॾाढा वणंदा आहिनि ऐं सूफ़ी कलाम थी विया ऐं गुरबाणी थी वई फ़िल्मी गीत थी विया फ़िल्मी गीत मथे दिलि तो पाॻलु जंहिंमें करिश्मा कपूर शाहरुख़ ख़ान अहिड़ो प्यारा सां रोल कयो अथऊं छा त डांस कई अथऊं राजा हिंदुस्तानी करिश्मा कपूर जा गाना आहिनि कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया सभिनी खां पसंदीदा गानो मुंहिंजो जेको आहे तुम दिल की धड़कन हो धड़कन फिल्म जो गानो आहे जंहिंमें सुनिल शेट्टी अक्षय कुमार शिल्पा शेट्टी आहे ऐं हुन खां पोइ आहे आंखो ई आंखो में प्यारु राजा की आएगी बारात तुम ई ने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है एॾा गीत एॾा गीत आहिनि की मां छा छा चवा जेतिरी तारीफ़ु कया ओतिरो घटि आहे संगीत अहिड़ी शइ आहे की कोई अगरि टैंशन में वेठो आहे थोरो गानो ॿुधे थो पियो त उन जी अधु टैंशन त हुन जी दूर थी वेंदी आहे गानो ॿुधण सां माण्हू जी शरीर जूं रोंगटा खणा अची वञनि अहिड़ा अहिड़ा गीत आहिनि जहिड़ी बि गीत जूं आहिनि मालाऊं आहिनि की माण्हू जेतिरो ॿुधंदो रहे त दुनिया जी हर टैंशन विसरी सघे थो पियो